हाँ मैं ऐसे व्यक्ति को सलाह देना चाहूँगा कि हमारी जिंदगी में तैरना भी जरूरी है क्योंकि अगर हम तैरना नहीं आता तो कभी हम फंस जाते हैं कहीं ऐसी जगहों पर कि हमें रास्ता आसपास कहीं नहीं दिखाई नहीं देता सिर्फ पानी के अलावा तो ऐसी जगहों पर हमें निकलने के लिए बहुत जरूरी होता है कि तैरना हमें आना चाहिए और जो हमारे पैर हैं हाथ हैं जो हमारी शरीर है पूरी चलता रहता है और जो फिटनेस है वो पूरी बनी हुई रहती जो शरीर मानसिक रूप से भी तेज हो जाता है और जो हमारी तैरने में जो रफ्तार होती है वो भी तेज हो जाती है अगर हम तैरने में अच्छे हैं तो आगे जो हमारे भारत में खेल होते हैं उनमें भी हम जा सकते हैं तैरने के कई तरह के अ अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं और जब हम खेलने में अगर हमारा ज्यादा जो पसंद है खेलना हमें तो उसमें हम तैरने के साथ साथ हम कई तरह की जो बटरफ्लाई तैरना होता है तो उस तरह की फ्लाइंग सीख लेते हैं तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है और बहुत फायदा होता है इन सब से यही मैं बताना चाहूँगा धन्यवाद